हांव गांवान रावतां आनी म्हाज्या वाठारान वेवसाय म्हणजे कपड्याचो दुकानां जावं भुसारीचीं दुकानां जावं रेस्टोरंट जावंक शकता आनी हांव जर वेवसाय सुरू करपाचो आसल्यार कपड्याचोच वेवसाय सुरू करतलें रेडीमेड्स कपडे दवरतलें शिवणकाम दवरतलें जशें आरी वर्क ते बी दवरतलें आनी तातूंनच हांगा लोक लागीं आसा तेंका पयस वयसपाची गरज पडपाना आनी हांवें तशे वेवसाय सुरू केल्यार लोक थोडे लोक शिकपाकूय येतले जावं म्हाजे कडेन काम करपाकूय येतले आनी म्हाजे कडल्यान म्हाका गिरायकूय जातलें